हमारे क्षेत्र में शासन करने वाले मुख्य राजनीतिक दल भी थे जहाँ पर सरकारें भी हर साल हर पाँच साल में बदलती रहती थीं कभी कोंग्रेस कभी बी जे पी यहाँ पर कई तरीकों के विकसित हुए हैं और इन दलो के गठन भी कहर कारण भी किए गए हैं और यहाँ पर एक राजपा भी है भाजपा भी है इसे हम कोंग्रेस भी है और यहाँ पे राज्य सरकार में इतिहास की पार्टियाँ भी गठित और संगठन भी किए थे और इनसे कई तरीका की मददें मिली हैं हमारे भाषण भारतीय शासन और हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छे विकास भी किए हैं इन गठनों द्वारा इन पार्टियों द्वारा